हां जी जियां कि मिगी पुच्छेआ गेआ ऐ तुसेंगी किस गल्ल उप्पर जीवन महसूस होंदा कि गर्व होंदा अपने आप उप्पर कि में एह् कम्म कीता जियां कि में लाइफ बिच्च कम्म ते बड़े कीते इ'यां निक्के निक्के निक्के काफी गनाना बौह्ङ ते शाम पेई आने सवेरे कशा लेइयै ते रात होई जानी ऐ पर एह् ऐ केह् जेह्के मिगी अपने पल जेह्के मतलब खुशी जां मिगी गर्व महसूस होंदा पैह्ला पैह्ली गल्ल ते एह् कि जिस टाइम बिच्च में कोई अच्छा कम्म करियै अपने घर जन्नियां होर मेरे डैडी गी लोक मेरे पापा होरें गी लोक आखदे कि बाकेआ थोहाड़ी बेटी नहीं बेटा होना चाहिदा उस टैम बिच्च मिगी इन्ना गर्व होंदा कि मिगी बाकेआ मेरे प्यौ गी मेरे फादर साह्ब गी कोई बी आहन्नियै गल्ल सनांदा होर ओल्लै मेरे डैडी मतलब कि मिगी दिक्खियै जिसलै स्माइल करदे ना उल्लै मेरा दिल इन्ना खुश होई जंदा कि नेईं बाकेआ होर मिगी इ'यां लगदा कि मैं दुनिया दी सबतूं बड्डी जेह्की आखदे ना जीत मिगी ओह् महसूस होई कि इक मेरा प्यौ दा जेह्का मेरी बजह कन्नै सिर उच्चा होना नेहा हमेशां लोक कुड़ियां होंदे गै लोक न दुखी होई जंदे कि नेईं जी कुड़ी पैदा होई गेई इ'यां होई गेआ उ'आं होई गेआ होर इस टाइम बिच्च मतलब ओह् चीज जेह्की ना मिगी उस टैम बिच्च बड़ी खुशी होंदी जेल्लै मेरे डैडी गी लोक एह् चीज आखदे होर काफी टाइम ऐसी चीजां लोकें आक्खियां बी ऐ हियां होर जियां में लाकडाउन दी गै गल्ल करनी आं लाकडाउन च इक लेडीज हियां असाम दियां ओह्दी ना डैथ होई गेई जनानी ही बेचारी ओह् कोई बीह् साल त्रीह् साल साढ़े कटरे बिच्च गै रेही लोकें दे घरें उ'न्नै कम्म बी कीता लाड़ी मह्राज रौंह्दे हे स्टाटिंग कोला इद्धर गै रेह् असें मतलब कि निक्के निक्के उ'नेंगी दिखदे हे ते लाकडाउन च उं'दी डैथ होई गेई होर इस कोरोना ने असेंगी बड़ा कुछ सखाया लाइफ बिच्च कि अच्छा बुरा होर अपना पराया बी दस्सेआ कि अपना कु'न ऐ होर बगाना कु'न ऐ होर इक गल्ल मतलब कि में एह् बी में पता चलेआ उस लेडिज दी डैथ होई गेई जां उं'दी डैथ होई जेल्लै ओह् ना बैड उप्पर गै मरी होर साढ़ै हिंदू धर्म बिच्च जेह्का लोक आखदे कि उ'नेंगी थल्लै तोआरेआ जंदा मतलब कि भुञां रक्खना ओह् करना कि के उंदी मौत जेह्की उद्धर गै होई गेई बैड उप्पर गै होर उस टैम बिच्च उ'नेंगी कोई हत्थ नेईं हा ला दा ऐ हा होर मिगी अज्ज बी याद ऐ कि मेरी भरजाई ने मिगी फोन कीता कि दीदी इ'यां इ'यां ना उद्धर डैथ होई गेई उसी कोई हत्थ नी ला दा ऐ ते कोई डाक्टर नी आ दे हैन में केह् कीता कि अपने फोन कीता म्युनिसिपैलिटी कमेटी बिच्च बी फोन कीता चेयरमैन साह्ब गी फोन कीता उनें फोन कीता बीएमओ गी उस बेल्लै मतलब कि मारधाड़ पेदी ही बैड इं'दे कोल ऐ ही नी ही एंबुलेंस इं'दे कोल एह् ही नेईं ही इं'दे एंबुलेंस गी अद्धा घैंटा घैंटा लग्गी गेआ होर मेरा इक गै आदत ऐ कि में हाइपर बड़ी जल्दी होई जन्नीं कोई बी कम्म लग कम्म करना ओए में दिला करनी फार्मैलटी तौर में कम्म नी करदी नेईं जी एह् ऐ जे जां पोलिटिशन में ओह् नी करदी मैं जेल्लै कम्म करां में दिला दा करना होंदा कोई बी करङ ओह् कम्म जेह्का में दिला करनी ते में हमेशां कोई बी कम्म होग में कदें टारगेट समझियै कम्म लैन्नी मैं कदें एह् नेईं आक्खनी कि नेईं जी में इसी ओह् करगी छड्ढो पिच्छें नेईं पर मेरा इयै रौंह्दा कि कोई बी कम्म में उसी टारगेट करना होंदा कि में उसी पूरा करियै छड्ढां ओह्दे बाद च में ओह् करां में केह् कीता कि जेल्लै में इनेंगी फोन कीते दे कोई ना घैंटा डेढ घैंटा लेट होई गे नेईं आइयां गड्डियां फेर में बीएमओ साह्ब गी फोन कीता में आखेआ सर गड्डी भेजो नेईं ते में खुद इ'नेंगी लेइयै अपनी स्कूटी पर ते में कटरै लाश लेइयै मैं उद्धर पुज्जना गै फेर ओह्दे बादा च मेरे इक चेयरमैन साह्ब न शशि गुप्ता होर उनें मिगी आखेआ में उनेंगी फोन कीता उनें मिगी आखेआ बच्चे कोई गल्ल नेईं गड्डी आई जंदी ऐ उनें उद्धरा उल्लै गड्डी भेजी एंबुलेंस आई उनें असें लदाया लदाइयै मतलब कि उ'नेंगी कैरी कीता गड्डी च गड्डी च कैरी करियै जेल्लै अग्गें जन्ने होर ओह् मिगी इक कि मतलब अपने आप पर इन्ना अफसोस बी आंदा होर खुशी बी होंदी ऐ अफसोस इस गल्ल दा आंदा कि अगर साढ़े हिंदू धर्म बिच्च जनानियें गी अंदर फुकेआ जंदा शमशान घाट दे ओल्लै जनानी अंदर जंदी होर जेल्लै जनानी मतलब कि जींदे कुसै गी जलाने गी जाह्ग तां उसी अंदर नी जान दिंदे हैन ओस चीज दी मिगी इ'न्नी मतलब कि में जेल्लै उं'दी डैड बाडी उद्धर लेइयै गेई उस बेल्लै लोक सारे आखन लगे करोना ऐ करोना ऐ करोना ऐ सारे महाराज उ'नेंगी हत्थ नी कोई बी लादा हा होर में जेल्लै उ'नेंगी लेइयै गेई असें उं'दा संस्करण करन जान लगे उसलै बंदे ने असेंगी रोकी ओड़ेआ बाह्र बाह् उ'नें हे उद्धर रोकी ओड़ेआ उनें रोकी आखन लगे नेईं जी जनानी अंदर नी जंदी ऐ होर उस टैम बिच्च मिगी गुस्सा इ'न्ना हा कि हद्द तू जादा कि इक ते ओह् मरी गेई होर लोकें पर गुस्सा एह् हा कि जिंदे घरें उस जनानी ने कम्म कीते दा हा ओह् बंदा कोई उंदे घरा दा कोई सामनै नी आया होर में उस टैम बिच्च मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन गी फोन कीता एसपी गी फोन कीता में आखेआ सर इनेंगी आक्खो मिगी अंदर जान देओ ओह्दे बाद मतलबी अद्धा घैंटा लड़ाई करने दे बाद बिच्च मिगी अंदर जान दित्ता में उं'दा संस्कार कीता उद्धर जाइयै होर ओह् संस्कार करियै में बापिस आई मिगी कोई करोना नी होएआ कोई कुछ नी होएआ जेह्का भगवान गी लेइयै चलदा डोर ओह्दे बाद च पता नी कियां मीडिया आह्लें गी पता लग्गेआ ओह् न्यूज इक ऐसी न्यूज चली कि हर चैनल उप्पर चलाई होर में मतलब कि अपने दिला दा इक उं'दे लेई बी मतलब कि नमन करनी आं अपने भ्राऽ लेई अपने दिला थमां नुहाड़ी इज्जत करनी आं जिनें ओह् इंटरव्यू चलाया ओह्दा नांऽ कालू हा मीडिया आरून ते उनें मेरा एह् चैनल मतलब कि मीडिया च चलाया ओहदे बाद बिच्च मतलब कि जेल्लै लोक मिगी आखन लगे बकेआ बड़ा अच्छा कम्म कीता ओह्दे बाद मिगी उस दिन मिगी इ'न्नी खुशी होई ना ओह्दे ओह्दे बाद बिच्च बी में अपनी लाइफ च चौबी संस्कार कीते लाबारस लाशां होंदियां होर अज्ज कटरै बिच्च कोई बी लबारस लाशा होग में बकायदा अपना नंबर शेयर कीते दा कि कोई बी लावारस लाश होंदी मिगी फोन करो ओह्दा संस्कार में खुद करगी होर जेल्लै ओह चीज मै करियै आन्नी ना समझो कि ओस चीज परा मेरा इ'न्ना नाम अप उच्चा होएआ कि हद अज्ज अगर में अपने पैरें पर स्टैंड ऐ ना उस चीज दा मिगी आशिर्बाद ऐ ओह् उस लेडीज दा आशिर्बाद ऐ जेह्की मरी गेई पर ओह् ऐसा आशिर्बाद देइयै गेई जित्थै मेरा अज्ज एड्ढा बड्डा मतलब मैं एड्ढे बड्डे औह्दे पर बी ऐं होर में घर घर लोकें दी हैल्प बी करनी आं जियां कुसै गी राशन दी जरूरत ऐ कुसै बच्ची दी पढ़ाई दी जरूरत ऐ कताबें दी जरूरत ऐ फ्री इंस्टीटयुट ऐ असें मतलब कि इक इंस्टीट्यूट खोले दा कटरा मेरे भ्राऽ दे बेटे ने ओह्दा केह् चक्कर ऐ कि ओह् जेह्के बच्चे ऐफोड नेईं करी सकदे फीस अस उ'नेंगी फ्री बी पढ़ानें जेह्के देई सकदे उंदे कोला फीस बी लैन्नें ऐसी गल्ल नीं ऐ पर एह् ऐ कि पैह्ली गल्ल ते एह् कि संस्कार बच्चें गी होने चाहिदे ओह्दी खुशी कन्नै असें ओह्दे बाद च असें एह् चीज ऐ कि मतलब कि अपने आप गर्व महसूस होंदा कि हर कम्म इस टैम करना होर खास करियै लेडीज गी में आखनियां कि जिन्नियां बी साढ़ियां भैना ऐ न होर मेरे कन्नै जिन्नियां बी भैनां चलदियां न अस मिगी इस गल्ल दा होंदा कि अज्ज मेरे कन्नै घट्ट तू घट्ट ढाई तिन सौ लेडीज होनी जेह्की मेरी टीम बिच्च ऐ होर अस मतलब कल्ली में चली ही होर अज्ज मेरे कन्नै ढाई तिन सौ पंज सौ प्लस लेडीज होनी जेह्की मेरे कन्नै अंग संग रसोन कन्नै कन्नै बाह्र आई जंदियां